आं सामसां निफ्राय मोनसे मबाइल बिहरदोंमोन नाथाय गावसोर बुंनाय बायदि फास्त चारजिं नि होदोंमोन किन्तु फास्त चारजिं जाया मबाइल आ केमेरा याबो मोजाङै फांसन खालामा